हैलो नमस्ते मैम जी जी शुक्रिया मैम मसला एह् ऐ की में जदूं बचपन च गै एह् नांऽ द'फार्चून नी एह् नांऽ में कताबें च पढ़ेआ हा मेरा सपना हा कि जेल्लै अ'ऊं बड्डी होगी ते अपने पैसे कमा गी कन्नै ते इस होटल जाइयै रुट्टी खानी ऐ ते अज्ज बड़े दिनें दे बाद एह् सपना एह् खाब मेरा पूरा होने गी जा करदा ऐ ते थुहाड़ा जादा समां ना लैंदे होई अ'ऊं तुसें गी पुच्छना चाहनी की तुस मिगी सनाह्गे कि एह् एह् एह् जेह्ड़ा थुहाड़ा जेह्ड़ा होटल ऐ एह्दे च जेह्का जेह्की रुट्टी थ्होंदी खाने च ओह् किस प्रकार दी रुट्टी ऐ जाने की फुलकै न ढोड्डे न चौल ऐ दाल ऐ सब्जी ऐ खीर ऐ कढ़ी ऐ अचार ऐ साग ऐ केह् केह् ऐ तुस सनाह्गियां मिगी

अच्छा शुक्रिया मैम शुक्रिया मैम तुसें बड़े गै विस्तार पूरे विस्तार कन्नै मिगी सनाया होर मिगी बड़ी खुशी होई कि जेह्के थुआढ़े होटल दी जेह्की मैनेजमेंट ऐ जेह्के इ'नें जेह्का मतलब तुसें तुस अपने कस्टमर गी जां अपने गाह्क गी तुस बहुत अच्छी तरह डील करदे ओ मिगी बड़ी प्रसन्नता होई कि तुसें हर चीज गी की केह् केह् ऐ तुसें मिगी बड़े अच्छे नै सनाया पर खाना में ढोड्डा ऐ ते साग ऐ ते ओह्दे कन्नै ओह् जेह्का कच्चा मक्खन होंदा तां ओह् ओह् थ्होग तां केह् आखदे ओह्बी ऐ मैम अच्छा मैम ओह् प्योर होंदा जां मतलब कि केह् आखदे की के हून एह् ऐ कि हून जियां तुसें ई पता गै ऐ कि इक्किसवीं सदी चलै दी ते एह्दे च मती मलावट ऐ ते घट्ट प्योरटी ऐ इसदे च

जी जी मैम एह् तां शुक्रिया निं में ओह्दे आस्तै शुक्रिया निं में शक्क निं करा दी कि एह्दे मतलब तुस आक्खियै निं दिंदे मसला एह् ऐ कि में ना अपने स्वास्थ गी लेइयै बड़ा ध्यान रक्खनी तां गै महां तुसें ई पुच्छी लैन्नी आं ओह्दे बारे च

शुक्रिया शुक्रिया मैम बहुत ई शुक्रिया मैम बाकी मिगी बड़ी खुशी होई जिन्ना में नांऽ सुने दा उ'न्ना गै में थुहाड़े मुहां बी जियां जि'यां में कताबै च पढ़ै दा ठीक उ'आं उ'आं गै दिक्खेआ थैंक्यू शुक्रिया शुक्रिया मता मता धन्नबाद थुआढ़ा